जय झूलेलाल तव्हां जो मां जूतनि जो साईज़ ऑडर कयो हुयो तव्हां हिकु साईज़ ग़लति मोकिलियो आहे हाणे मां छा कयां हिकु जूतो टाईट आहे त हिकु ढिलो आहे साईज़ हाणे मूंखे खपे प अटे टाईम ते हाणे ॿुधायो तव्हां सजेशन कयो मां कीअं कयां ऑडर केंसिल मूंखे त समुझ में ई नथो अचे तव्हां ॿुधायो न ईअं साईज़ मोकिलींदव त मां किथां कंदमि मूंखे त समुझ में नथो अचे तव्हां मूंखे ॿुधायो कीअं कंदव ओलन न त ईअं कयो तव्हां ऑडर केंसिल कयो मूंखे पेसा वापसि ॾियो मूंखे न समुझ आई तव्हां जी ॻाल्हि ऑडर तव्हां ग़लति मोकिलियो आहे साईज़ ग़लति आयो आहे हिक पेर में अचे थो हिक में नथो अचे ॿीहो ईअं थोरे ई थींदो आहे हिकु साईज़ ॿियो मोकिलियो त हाणे मूंखे पाइणो हो अर्जंट तव्हां हाणे मोकिलियो ई ग़लति आहे मां छा कयां मूंखे न पतो आहे मूंखे केंसिल करिणो आहे करिणो आहे मुंहिंजी तव्हां खे मूंखे तव्हां जी ॻाल्हि समुझ में न आई